हिकु जनवरी ॿ हज़ार टेवीह चोवीह जनवरी उणिवीह सौ एकहतरि सतावीह जनवरी उणिवीह सौ छाहतरि अठावीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु टेवीह नवंबर ॿ हज़ार टे